सर नमस्ते डाक्टर साहब हम पेसेंट हैं तबियत थोड़ी खराब हो गई है इसलिए आपके पास आए सर पेट में समस्या है सर खाना पचता नहीं है और सर गैस बनती है बहुत ज़्यादा जी जी डाक्टर साहब ऊपरी हिस्से में दर्द है नहीं डाक्टर साहब खाना भी नहीं पच रहा है बहुत दिक़्क़त हो रही है जी सर जी जी जी जी

डाक्टर साहब आपरेसन वपरेसन तो नहीं कराना पड़ेगा ना अरे डक्टर साहब ऐसा ना हो पथरी वगैरह हो काहे पेट ज़्यादा दर्द हो रहा है बिल्कुल डाक्टर बिल्कुल डाक्टर जी जी हाँ डाक्ट साहब ये ही है बस हमें डर लग रहा है हमें कि ऐसा ना हो पथरी हो और हमें अपरेसन करवाना पड़े दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है जी जी अच्छा डाक्टर साहब नीचे नीचे दिक़्क़त होती है अगर पथरी होती है तो डक्ट साहब ये दो महीने से दर्द है नहीं नहीं जी जी हम दवा खा रहे थे डेली एक दवा खा रहे थे पेन किलर और दर्द ख़त्म हो जा रहा था तो हम अब लेकिन अब नहीं सहा जा रहा है तो हमने कहा आपको बा से बात करके दवा ले लेते हैं दिखा लेते हैं आपको ठीक है ठीक है डाक्टर साहब ठीक है डाक्टर साहब हम शाम तक क्लीनिक पे आते हैं आपके ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद डाक्टर